میں آپ کو کچھ مشہور ہندوستانی بادشاہوں کے بارے میں بتا سکتی ہوں جن کے بارے میں میں نے اسکول میں سیکھا ہے اور بچپن سے ان کے بارے بہت ساری کہانیاں بھی سنی ہوئی ہیں سب سے پہلے میں شاہجہاں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں شاہجہاں کو عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا شاہجہاں نے آگرہ میں تاج محل کو بنوایا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے شاہجہاں اپنی بیوی ممتاز سے بہت محبت کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد شاہجہاں نے ان کی یاد میں اس خوبصورت تاج محل کو بنوایا اسی طرح بابر بھی ایک بادشاہ تھے وہ بہت بہادر تھے انہوں نے ہندوستان میں مغل حکومت کی بنیاد رکھی اور اسی طرح اورنگزیب بھی ایک بادشاہ ہوئے ہیں مجھے ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں ایک چیز بہت متوجہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کتنی تاریخی اور خوبصورت عمارتیں بنوائی گئیں